अपन गाँव अपन शहर वएह प्रकार छै जाहि प्रकार अहाँके अपन माइ कहल जाइ तऽ अहाँ अपन जननीके कहिओ नहि भुलि सकै छी चाहे अहाँ कहिओ बड़कासँ बड़का जगह चलि जाउ या किछु कऽ लिअ करबै अहाँ अपन जननीके कहिओ नहि भुलि सकै छिए वएह प्रकार छै अपन गाँव अपन शहरके कियाकि ओ ओतेक जे छै लोकके लगाव एहन भऽ जाइ छै कि ओ कहिओ भी ओकरा नहि भुलि सकैए लोक जेना कतबो अहाँ दूरमे रहू लेकिन अहाँ जहिआ अपन गाँव अएबै तहिआ लागत की कतेक दिनके बाद या कतेक आनन्दमे ई जगह पर छी अहाँ अपन जेना हमर देशके सैनिक अछि अपन जान निछावर कऽ दै छथिन किएक की स्वार्थ स्वार्थ एक ही बस अपन मातृभूमिके रक्षा करनाए किएक कियाकि ओकरा लागै छै या हमरा सबके अपन देशसँ ओहने प्रेम अछि जेहन अपन माइ आओर बाबूजी चाहै छथि किएक कियाकि वएह सब ही जे छै एक जीवनके निर्माण छै आओर वएह देश अहाँके एक भौतिक निर्माणके सबसँ बड़का अहम योगदान दैए ताहि लऽ कऽ अपन देश अपन भाषा अपन स्वजन आओर अपन जे कहै छै ने अपन देश अपन गाँव अपन राज मिथिलाधाम इएह लऽ कऽ कहल जाइ छै कि अहाँ जे छै जखन बजनाइ शुरू करै छिए बादमे चलिकऽ अहाँ अङ्गरेजी स्पेनिश फ्रेञ्च अरबियन रसियन टर्किज चाइनीज जे भी बाजै छिए ओ बादमे बाजै छिए लेकिन शुरू अहाँ कतऽसँ करै छिए अहाँ शुरू करै छिए अहाँके आपन मातृ लैंग्वेजसँ ताहि लऽ कऽ मातृ लैंग्वेज माइके समान होइ छै ताहि लऽ कऽ कहब कि अपन हमेशा मातृभूमि अपन मातृ क्षेत्रके बढ़ाबिऔ धन्यवाद